खोनायाखै

दिनैनिखौ नाइयाखै सिगांनिखौसो नायदों

औ लागोन

फिं खालारखौ लागोन आङो नोंहालाय ए मोजांथ' रेद आबो ओमफ्राय माला थांगोन लोगो औ जायो दे होनब्लालाय बिदिबावबो ओमफ्राय लाबो थारखागोन दा ओमफ्राय माजों थांगोन

ओमफ्राय द'

गस्लाफोर लांफाजागोन फिसाजोया मोजांथार ना औ फिसाजोया साइसथारना बेखौबो नायबोथाव नायबोथावथाव थांनोसै औ मा फैनायफ्राव ओरै लामा लामा बेयाव रिजर्दफ्रावबो हाबबोला बायसै जायोदा

औ ख्लासबो बन्द' जाखायो ना दख'ना इरि हगारनायखौ मोजां मोजां नुथारो आं ओंखाइनो गोसो जाथारदों लायनो

गांबेसे फैसायासो गांनैसो लाबोनसै नोंहालाय थिन हाजारनि गांसे सारि हाजारनिफोर गांसे लाबोनसै गैयाहाय इसेल' दङ नोंहालाय गांबेसे लाबोगोन जायो होमबाबो बिदियानो जेखिजाया आंहा गांनै लाबोनसै गोबावजों खनसो थांनायनि नालाय औ दे